हँ कोनो ट्रेनके जेना जे छै से वर्णन कऽ सकै छी जे ट्रेन मे कखनो टिकट नहि कोनो ट्रेन मे जे छै से जायब तऽ ततेक भीड़ रिजरवेशनो कायल अछि से ओहिमे जे छै से दोसरे चढ़ि जाइ जे है से कमजोरहाके जे है से सीटो नहि दै छै तऽ आब टी टी इ के बजाउ तहन जे है से जाके ओ एतऽ तहन कखनो अगर अयल तऽ जे है से नहि तऽ जे है से बहुत स्टेशन पार कऽ गेल गाड़ी के आवाज जे है से छुकछुक कऽ रहल अछि जे है से कोनो आवाजे जे है से नहि छै कतौ जाके जे छै से ठाढ़ भऽ गेल खराब भऽ गेल कखनो जे है से

टिकट कऽ लेल जे है से दिक्कत अछि दू दू महिना तीन तीन चारि चारि महिना पहिने जे है से नौकरीराहा सब जे है से टिकट के व्यवस्था कऽ कऽ तखन जे है से ओ बुक करैया तऽ इहो जे है से ट्रैनके जे है से लाइनमे सुधार के लेल सरकार के सेहो जे है से ध्यान देबऽ के चाहियनि किए तऽ कतौ जे है से सुनै छी जे पटरिए जे है से गुंडा सब उखाड़ि दै छै खोलि दै छै नट पट जे है से जे है से आ पब्लिक जे है से नाश भऽ गेल ट्रेने उलटि गेल इहो सब जे है से ट्रेन के कार्यकर्ता के सेहो कमी छनि जे ओ ट्रेन उन के जे है से व्यवस्था नहि करे ध्यान नहि दै छथिन आओर ट्रेन पर सबसँ पहिने जे है से पब्लिकके लेल जे है से ट्रेन के आवश्यक आवश्यकता छै ट्रेन के जे है से कम से कम जे है से ओहिसँ बढ़ि के जे है से यात्रा कोनो नहि छै आ बड़ा लोक जे है से जाइया आ ओहिमे बहुत नाश होइया नुकसान होइया गाड़ी उलटि जाइ छै डिब्बे उलटि जाइ छै पाँच गो डिबा उलटि गेलै आइ फलना ठाम दस गो फलना ठाम नटे खोलि देलकै अयँ एक तऽ टिकट के दिक्कत टिकट केना भेल तऽ जे है से अनट के सनट रूपैआ लऽ के जे है से टिकट भेटै छै आँ टिकट छै टिकट किछु तऽ जे है से लोक अपन चुप चाप दऽ कऽ निकालि लैया काज निकालया जे ओ की सरकार के कहते ओ की दुनिया के कहते ओकरा तऽ जे है से जाइ के छै आबअ के हछै बंबई जैत आब ओकरा टिकट नै छै ओ चारि महिना पहिने नहि तऽ जे है से आब रूपैआ अनट के सनट दियौ तहन जे है से ओ भऽ गेल तऽ भऽ गेल ओहो टिकट अछि तऽ ओहिमे दोसरे जे है से जे है से जाके बैसल अछि ओ हटऽ नहि तऽ नहि नहि हमरा जे है से है आब टिकट मे टिकट के जे छै से मिलाने भेल टिकट अयल तखन जाके जे है से फेर जे है से टी टी इ व्यवस्था केलक गाड़ी के इंजन कतौ जाके खड़ा भऽ गेल चऽरे मे रुकल अछ अँ फेर जे है से ओकरा व्यवस्था भेल तहन इहो सब जे है से कनी जे है से दिक्कत छनि जे है से